जियां अ'ऊं निक्की हारी ही ते मेरी मम्मी नौकरी करदी ही ते मेरी मम्मी मिगी सवेरे चार बज़े ठोआलदी ही ते भला आटा गुन्नी ओड़ेआं भांडे मांजी ओड़ेआं रुट्टी बनाई ओड़ेआं ते अ'ऊं हून में जिसलै बड्डी होई ते उ'ऐ हाब्सी बनी गेदी रुट्टी बनाना शैल शैल हून मिगी रुट्टी बनाना इन्ना पसंद होई गेदा मेरी हाब्बी गै बनी गेदी रुट्टी बनाना पसंद होई गेदा जेह्ड़े म्हल्ले आह्ले होंदे जां साढ़े घर कोई आंदा ते मीं आखदा वाह् किन्नी शैल रुट्टी बनाई दी में इस रुट्टी शैल रुट्टी बनाने पिच्छें में कंपिटिशन लैते बड्डे बड्डे मिगी अवार्ड थ्होए एह्दे च शैल शैल रुट्टी बनाना जेह्ड़ा कोई साढ़े घर मेरे दोस्त जां म्हल्लेदार कुड़ियां सारियां आखदियां बड़ी शैल रुट्टी बनाई दी ऐ इन्नै मीं कन्नै बड़ा इ'यां अलग अलग तरीके दी रुट्टियां बनाना मिगी इन्ना पसंद ऐ कि में एह् बी बनां यूट्यूब पर दिक्खनी होन्नी नैट्ट उप्पर फोनै च भला अज्ज में एह् बनां अज्ज में एह् बनां इन्नियां शैल रुट्टियां बनां इन्ने शैल तड़के लां अज्ज में एह् बी बनां इ'यां मतलब जियां बाह्र लोग एह् खंदे फास्ट फूड बगैरा खंदे में ओह् नैट बिच्च दिक्खियै अ'ऊं ओह् सोचनी भला अ'ऊं घर बनां फ्ही अ'ऊं उसी होर जिसलै अ'ऊं स्कूल च गेई फ्ही मीं स्कूल च बी रुट्टियां लेइयै जंदी ही मेरे टीचर खंदे हे मेरे टीचर मेरे कन्नै ओह् बी मेरी बड़ी तरीफ करदे हे शैल करियै फ्ही मीं ओह् टीचरें बी मिगी बड़ा जादा स्पोट कीता उ'नें मिगी स्कूल च आखेआ अपने परिवार जेह्ड़े मेरे परिवार हे उ'नें मेरी एह् भूमका निभाई उं'दे कोला मिगी एह् कम्म दसदे गे ते ते मेरी हून हाब्बी बनी दी हून मिगी इन्ना रुट्टी बनाना रुट्टी बनाना इन्ना पसंद होई गेदा इन्ना पसंद होई गेदा इक हॉब्बीस बनी गेदी मेरी हून मिगी कोई आक्खै ना भला तूं एह् बी बना हून अ'ऊं हर इक चीज़ बनाई सकनी हून मीं भला मेरे जेह्ड़े फ्रैंड न ओह् बी सारे आखदे हां भाई तूं बड़ी शैल रुट्टी बनाई जिसलै अ'ऊं स्कूल च गेई स्कूल च उ'नेंगी मिगी जेह्ड़े टीचर हे उ'नें बड़ा स्पोर्ट कीता उ'नें आखेआ अहें तुही रुट्टी बड़ी शैल बनानी होन्नी फ्ही मिगी उनें अवार्ड दोआए उद्धरा अग्गें डिस्टिक लेवल च जाइयै हर इक चीजै च रुट्टी च सच्चें हून मेरे ना हाब्बीस गै बनी गेदी मेरे रिवार्ड दस्सी दस्सियै